हिकु दफ़ा असां नानक मथा गुरुद्वारे ते वियसि पिए वियासीं पिए असां सभु ॼणा ऐं पूरी बस भरिजी वियासीं तंहिं रस्ते में खटी मां उते पीढ़ी द्वित रोड ते हिते हिकिड़ो ॾाढो वॾो झंगल विच में पवंदो आहे हुते असां ॾिठोसीं झंगल में हाथी ऐं मां हाथी ऐं हथ ऐं ॿ टे बच्चा हाथीअ जा नंढा नंढा बच्चा उहे ॾिठासीं तंहिं खां पोइ थोरो अॻिते वधियासीं त कारा बांदर कारे मुंह वारा बांदर ऐं उहो थोरो वरी अॻिया वधियासीं अॻिते मतिलबु डपु पिए लॻो थोरो अॻिया वधियासीं त चितो ऐं मतिलबु चितो पंहिंजे चारि पंज ॿारनि सां गॾु शावक वस असां गॾु परे हुओ ॾिठासीं उहे ॾिसी करे असां ॾाढी तेज़ु फटाक सां उहे मतिलबु परे हुआ असां फटाक सां बस हलाइसीं तंहिं खां पोइ वरी अॻियां वधियासीं त चारि पंज हिरणनि जो झूंड ॾिठोसीं इअं सभु ॾिसी करे एतिरो घनो झंगल ॾाढो वॾो न घनो झंगल हुओ ऐं नती ॾाढी वॾी नदी हुई नदीअ जे किनारे किनारे ॾाढा वॾा ॾाढा वण घनो झंगल ऐं इहे सभु झंगली जानवर इअं सभु ॾिठासीं पोइ वरी असां पहुतासीं गुरुद्वारे पहुतासीं उता थी करे जॾहिं मां आयसि त इअं सभु सिनरियुनि खे यादि करे वॾो काॻरु खणी करे इअं सभु हुन ते सभु ओकेरियम ऐं हाथी हिरण ॻाढ़े मुंहुं वारा बांदर ऐं इअं सभु ठहिया ॾाढो उहो ॾाढो हो एक्सपीरियंस ॾाढो मूंखे मज़ो आहियो उहा सभु मूं हुन ते काॻरनि ते ऐं अकेलियो मूंखे ऐं उहा डपु पियो लॻो पर उहा सभु यादि कनि करे थोरा थोरा मतिलबु ॿ टे इहे मतिलबु वॾे वॾे उन्हनि काॻरनि ते इअं सभु सिनरियूं ठाहियमि ॾाढो मज़ो आयो उहो सभु ॻाल्हियूं अञा ताईं सभु मतिलबु उहा ट्रिप अञा ताईं उहा सिप सिनरियूं ॾिसी करे यादि ईंदियूं आहिनि चङा साल थी विया आहिनि तॾहिं बि उहे सिनरियूं ॾिसी करे अरे असां वियासीं ऐं इहे इहे सभु असां सभु पंहिंजे अखियुनि सां ॾिठो उहो सभु ॾिसी करे सभु उन्हनि में काॻरनि में इअं सभु ॻाल्हियूं सिनरियूं सभु काॻर ते उहे सभु कयमि ऐं सभु असां इंजॉय कंदा बस में ऐं अताक्षरी खेलींदा वरी जेॾी महिल मज़ो कंदो पिया पिया वञू ऐं जेॾी महिल असां हाथी ॾिसूं या अॻे चिता ॾिठा पोइ ओॾी महिल असां डप जे करे भॻवान जो पिया नालो वठू हेॾी खिल पेई अचे अड़े डिॼूं बि पिया इंजॉय बि पिया कयूं

अंदरु ई अंदरु ॾाढो डपु पियो लॻे शेर चिते खे ॾिसी करे हाथीअ खे ॾिसी करे मता न असांजे डोड़ पाए अची छलांग मारे ऐं शीशो भंॼी मथां कंहिं खे नुक़सानु न पहुचाए भॻवान जो नालो वठंदा पेई वियासीं पर गुरुअ जे दर ते पेई वियासीं सभु कुझु सुठो थियो असांखे सुठी तरह असां पहुतासीं कुझु बि मतिलबु कंहिं खे कुझु बि नुक़सानु न थियो ऐं आराम सां इंजॉय कंदा वियासीं ऐं इजॉय कंदा आयासीं पर उहो झंगल जो सिन ऐं हे सभु वरी मूं अची करे आर्ट ठाहे ऐं काॻरनि ते मतिलबु उहा सॼी आर्ट हुन ते उहो कयमि ॾाढो मज़ो आहियो